स्कुलांत आसतना कॉलेजींत आसतना म्हाजे चित्रांचें एक्झिबीशना भितर खुबशीं प्रायजां मेळिल्लीं पूण आतां जेन्ना हांव एक शिक्षक जालां तेन्ना म्हाजो चित्रकलेचो गूण हांव म्हज्या भुरग्यांक दिता गोवा कला अकादेमी भितर म्हजीं खुबशीं भुरगीं बक्षिसां घेवन आयिल्लीं आसात आनी ताका लागून म्हाका तांचो खूब अभिमान दिसता म्हाका अशें दिसता म्हाजे जे चित्रकलेचो छंद आशिल्लो म्हाजे भितर जो गूण आशिल्लो तो बरे पैकी हांवें म्हाज्या विद्यार्थांक दिल्लो आसा आनी ताका लागून तीं बक्षिसां घेवन येतात हातूनूच म्हाजो आनंद मेळटा म्हाका कित्याक जी भुरग्यांक बक्षिसां मेळ्ळ्यांत तीं म्हाका मेळ्ळ्यांत अशें हांव समजतां